हमरा इसकुलमे मैथ्स नीक लागैए किएककि मैथ हम एक बिहारी स्टुडेन्ट छी बिहारीके मैथ बहुत तेज होइ छै बहुत तगड़ा बिहारी बहुत दिमागवला आदमी होइ छै तऽ मैथ तैं लअ कऽ बढ़िआँ भए रहल छै आओर ई आम स्टेटके स्टु विद्यार्थीसँ जादा बिहारीके मैथ मजबूत होइ छै आब मैथके आन तऽ हमर मेन बात छलै जे हमर खानदानेमे सभके नीक छै मैथ मैथसँ पढ़ैमे आब उत्साह होइ छै किएककि मैथमे दिमाग लागै छै जकरामे दिमाग मजबूत भअ रहल छै तऽ फेवरेट विषयके जहाँ तक बात कैल छै तऽ ओ हमर मैथ ही छै किएक कि मैथ हम मेन बात छै बच्चेसँ हमर मैथ मजबूत छै तकर योगदान हमर मम्मी पपा चाचा चाची दादा दादी भाय बहिन सभके ध्यान रहै किएक कि सभ मैथ्सके लिये तऽ मैथ तऽ छबे नऽ करै आओर अपन लैंग्वेज मैथिली ही छै आर अहाँ सभके हिसाबसँ कि मैथिलीके अलावा अहाँ सभके नजरिमे कुन एना भाषा छै जे अहाँ सभके नीक लागैए तऽ हमर जतऽ तक हमर भाषाके बात छै ओतऽ हमर अऽ फेवरेट विषय जे छै राखै छियै जे सभसँ नीक लागैए मैथ ही छै एकरे साथ हूँ अपन वाणीके विराम दैवला छी एकटा बात आर कहबाक अछि कि मैथ विषय जे छै ओकर दिमाग लगैकऽ करैवला छै तऽ अहाँ सभ बताबू अहाँ सभके कोन बढ़िआँ मैथ छै धन्यबाद इएह के साथ हम अपना वाणीके विराम दै छी धन्यबाद जय श्री राम